जीअं त ॾियारीअ जी सीज़न ख़तम थी असांजा मुंहिंजे घोठु चईं हलु असां हाणे थोरा ॾींहं पंहिंजे लाइ बि टाइम कढी करे थोरो रोमेंटिक जॻहि ते हलूं था त असां प्लान कयोसीं की असां माथेरान था वञूं छोकी मुंहिंजे घोठ खे मथे हिल स्टेशन ते वञी थधी जॻहियुनि ते वञणु जाम पसंदि आहे मूंखे बि पसंदि हुओ त असां हिकिड़े ॾींहुं मतिलबु टिकेटूं बुक कराए करे असां ट्रेन सां माथेरान वियासीं ऐं माथेरान वियासीं त उन टाइम ते मौसम बि एॾो सही हुओ दीवलीअ खां पोइ थधियूं चालू थींदियूं आहिनि त थधो त हुओ ई ऑलरेडी ऐं उन खां पोइ उते ई त वधीक थधि पई पए ऐं माथेरान जी मथे पहाड़नि जे इते वञी करे ऐं उतां जा फ़ोटूं कढण ॾिसणु मथां पहाड़नि था हेठि ॾिसणु जाम जाम मतिलबु मस्तु जॻहि हुई रोमेंटिक जॻहि हुई असांखे उते एतिरो मज़ो आहियो ऐं उहा हिकदमि अजीब ई मतिलबु जाम सुठो थधो शहर आहे इंसान वेंदो त ईअं लॻंदो की कॾहिं उतां वापसि ई न अचिजे उते ई रहे शांति हिकदमि इंसान उते ई रहिजी वञे ईअं लॻंदो आहे